हलो

अच्छा त तव्हां जो कंप्यूटर जे अंकल है न वापसि सां चालू करो है न हलो हलो करे चालू करो वापसि खां ऐं लैपटॉप था चओ की कंप्यूटर हा ठीकु आहे हा हाणे हलो करे ऐं चालू करो हलो अच्छा तव्हां जो कंप्यूटर ख़राबु थी वियो आहे ईअं हा तव्हां कहिड़ी एरिया में रहंदा आहियो अच्छा आदिपुर में सेक्टर बी हा हा असांजीअसांजी शॉप टू बी में आहे त ऐं मां कंप्यूटर रिपैर कंदो आहियां असां उन में मास्टर आहियूं जामु सालनि खां असांजो धंधो आहे उन में त तव्हां चओ त तव्हां चओ था की तव्हां जो कंप्यूटर स्लो थी वियो आहे ईअं ऐं हैंग बि थो थिए तव्हां जो कंप्यूटर सही ॻाल्हि आहे अच्छा अटिकी बि थो पए हा त उन में थोरो ख़र्चो ईंदो दादा लेकिन ठीकु थी वेंदो उन में कोई घबराइण जी ॻाल्हि कोन्हे तव्हां जो कंप्यूटर असां खणी वेंदासीं ऐं हू असां तव्हां खे ठीक करे थोरे ॾींहंनि में वापसि ॾई छॾींदासीं

हा त मां तव्हां खे समुझायां थो विंडोस जीअं अॼु कल्ह जामु नवां नवां विंडोस अची विया आहिनि न्यू जनरेशन आहे त जामु नओं नओं नओं जनरेशन में न्यू विंडोस अची वयूं आहिनि जामु हाए लेवल ते अची वयूं आहिनि हा त ही विंडोस सां हा त हिन तव्हां खे हिन च हिन करिणो पवंदो के तव्हां जो विंडोस पहिरें त पुरानो आहे त हुन ई वजह सां तव्हां जो जेको कंप्यूटर आहे उहो अटिके थो ऐं स्लो थो हले त सभिनीनि खां पहिरीं त पाण खे विंडोस अप्डेट करिणो पवंदो एक्सपांड करिणो पवंदो न न न न हू त हिकु दफ़ो कराईंदा थी वियो बस थोरो ख़र्चो ईंदो दादा थोरो ख़र्चो जीअं की न न तव्हां जो कंप्यूटर एकदम सही थी वेंदो पर थोरो पंज हज़ार जेतिरो ख़र्चो ईंदो दादा छा था चओ हा हम्म न न टाईम पीरियड न हूंदो उहो हमेशह लाइ हलंदो छो की उन में जेको विंडोस अपडेट कंदासीं न हू हू तव्हां जो हमेशह लाइ हलंदो पोइ ईअं न के थोरे ॾींहंनि में ख़राबु थी वञे के छा पर थोरो ख़र्चो थोरो वधारे ईंदो पंज हज़ार ईंदो न हाणे घटि न ॾिजो असां गैरंटी था ॾियूं पर असां थोरो घटि नथा करे सघूं छो की तव्हां जो कंप्यूटर स्लो थो थिए अटिके थो त असां विंडो चेछ चेंज करिणो पवंदो उनजे अलावा ॿी छा शयूं आहिनि उन में उहो बि ॾिसिणो पवंदो हा हा बाक़ी बाक़ी त तव्हां टेंशन न खणो असां तव्हां खे गेरंटी था ॾियूं वॉरंटी ऐं गेरंटी में हा त गेरंटी ईअं हूंदो आहे दादा की जीअं गेरंटी जा असां तव्हां खे हंड्रेड परसंट रीपिलेस करे ॾींदा आहियूं ई वॉरंटी आहे वॉरंटी मतिलबु जीअं असां तव्हां खे साल जी ॿ साल जी वॉरंटी ॾींदासीं त तेसिताईं तव्हां जो कंप्यूटर कॾहिं ख़राबु न थींदो स्लो न थींदो न अटिकंदो हा ऐं कंप्यूटर में अहिड़ो हूंदो आहे के जीअं तव्हां वधारे यूस था करो एप्स वधारे था रखो उन में आईटम वधारे था रखो लिस्टूं वधारे था रखो डोक्यूमेंट वधारे था रखो त हुन हिसाब सां तव्हां जो हैंग थी थो वञे अटिकी थो सघे ऐं थोरो स्लो प्रोसेसिंग थी थो सघे बाक़ी कुझु प्रॉब्लम न ईंदी अच्छा हा हा पंज हज़ार ख़र्चो दादा पर वॉरंटी था ॾियूं असां हा हा हा जी असां तव्हां असांजी ऑफीस ते अचो ॻाल्हायूं था जी जय झूलेलाल